बाबा कहाँ बाबा कथिमे बाबा हैं हैं बाबा हम्हुँ जामेमे फसल छियै बाबा कि करबे आब कखन बेगूसराय जेभो बाबा कि करभो बहुत जाम छऽ लगल अभी लगतो तीन घंटा चारि घंटा भरि दिना भूखल पियासल मरहो आब हम्हुँ छीयो सिमरिया पैहली हीँयाँ हरिदोमे हँ बाबा हँ तों पुल पर छहो तऽ हमे नींचामे छीहऽ सिमरिया पुलके अथि हैदोके नींचामे तब जाम जाम छै फूस बुझहो कतेक जाम छै लगल आब कखन जेभो पाँच अभी पाँच बजलो हऽ आब की करभो तऽ अभियो ने करतिये रह तऽ जाममे फसल छियै

हमे चारि चक्का सऽ छियौ हँ हमे चारि चक्का सऽ छियौ आ तब हम चारि चक्कामे फैंसि जेबऽ खोलतो तऽ बगल दैके देखो टानहो बगल दैके जैतो तऽ हाय तोरीके आब कि करभो तऽ एनि हॅं एनी घूरि एनि घूरि जाऊ होटलमे बैठके खा लेबै दुनू बाबा पोता तब अपन मोटर साइकिल ओहि जे छोरि दहो आइ तऽ साइडो करैके जगह नहि ने छै हँ ठीके छै तऽ हँ देखो तब केना जेबऽ अब खरा रह खरा रहू चारि घंटा चारि घंटा भेलो आ चारि घंटा आरो खरा रहो तऽ तनि अपना बेगूसरायमे नहि बना देलके अपना बेगूओसरायमे तऽ बनाय देलको हँ तैयो जाम नहि घटै छै